जय झूलेलाल कोकी ऐं चीलो इहे जल्दी जल्दी ठही वेंदा आहिनि कोई बि माण्हू बुख लॻे घुरे थो फटाफट में मना कोकी या चीलो पचाइ सघंदा आहियूं भले चीलो अटे जो पचायूं या बेसण जो पचायूं या सुजी जो पचायूं डोसे वांगुर करे करे सघंदा आहियूं तंहिंखां पोइ ॾुखे में ॾुखो लॻंदो आहे मिठी रोटी पचायूं या उन मां ॻच ठाइण ॻच ॿिनि प्रकारनि जा थींदा आहिनि हिकु हिकु ॻच थींदो आहिनि मैदे जा ॿिया थींदा आहिनि अटे जा मैदे जे ॻचनि में थोरी सुजीअ जो इस्तेमाल कयो वेंदो आहे ऐं हुन हो अटे जी बि ठहंदियूं आहिनि तंहिंखां पोइ मैदे मां सत पुड़ा ठहींदा आहिनि सतपुड़नि जे अटे खे घटि में घटि छह सत कलाक ॻोहे रखिणो पवंदो आहे ऐं उनखे ॻारे आले कपिड़े में लपेटे करे रखिणो पवंदो आहे ज जॾहिं सतपुड़नि जे अटे खे कॾबो आहे छहे पंजनि कलाकनि खां पोइ त उनखे कलबो आहे कले करे वरी उनखे वेले करे उन ते वरी चीरे ॾेई करे उनखे आङुर ते वेले वेलण महिल बि बिल्कुल बि उनखे मना जोर न अचणु खपे ऐं जंहिंमहिल सतपुड़ो वेलबो आहे त तंहिंमहिल उनखे धीरे मथा सां वेलणो पवंदो आहे दबाइणो न पवंदो आहे दबाइण खां पोइ सतपुड़ो न ठहंदो आहे ऐं तेल मीडियम मीडियम कोसो हुजे मना न थदो हुजे न कोसो हुजे ऐं जीअं सतपुड़ो कबो आहे ईअं करे सतपुड़ो हिकदमि भुंडी जीअं असां उन खे वेलण सां जोर सां वेलींदासीं त सतपुड़ो न ठहंदो आहे जेतिरो अटो सतपुड़नि खे कलबो ओतिरो उनमें वधीक मना उनजो टेस्ट मना स्वादु में फरक़ पइजी वेंदो ऐं सतपुड़ो फुनंदो मूंखे इननि ॻाल्हि में मूंखे ॾाढो शौंक़ु आहे